جی ہاں میں دوستوں کے ساتھ بائک وغیرہ خوب چلاتا ہوں بائک پہ جاتا ہوں ابھی گاؤں وغیرہ میں آیا ہوں تو گاؤں میں جو ہے دوست وغیرہ چلتے ہیں ساتھ میں بائک وغیرہ چلاتا ہوں جو بھی ہے لمبا سفر بھی جاتا ہوں اگل بگل جاتا ہوں جب گاؤں میں کہیں لمبا سفر وغیرہ میں جاتا ہوں تو بائک میں تیل وغیرہ ڈال لیتا ہوں پٹرول ڈال لیتا ہوں ہاتھ میں دستانیں وغیرہ ہیلمیٹ وغیرہ سب پہن لیتا ہوں اگر جو بھی ہے اپنا صحیح سے چلاتا ہوں راستے میں اگر پانی وغیرہ کا ضرورت پڑتا ہے پانی وغیرہ بھی لے لیتا ہوں اور دو تین اپنا چار پانچ جو بھی عتا ہے جتنا بھی ہوتا ہے دوست وغیرہ مل کے ہم لوگ جاتے ہیں تو خوب مزہ آتا ہے اچھا زیادہ مستی وغیرہ کرتا ہوں گاؤں میں گھومتا ہوں پھرتا ہوں ہر جگہ جاتا ہوں س سے رشتے داروں وغیرہ سب سے ملنا ولنا ہوتا ہے باہر میں رہنے کے بعد پھر گاؤں میں آنے کے بعد جو سبھی جو پچھڑے رہتے ہیں دوست وغیرہ سبھی سے ملاقات وغیرہ ہوتی ہے جگہ جگہ جاتے ہیں بائک سے خوب چلاتے ہیں بائک ا ہر طرح کا بائک وغیرہ چلا لیتا ہوں کوئی پریشانی بھی نہیں ہوتا ہے میں گھوم رہا ہوں بائک سے فل انجوائے کر رہا ہوں انجوائے کرنے میں بھی اچھا لگتا ہے دوست وغیرہ ملتے ہیں اچھے طرح بات کرتے ہیں اچھے سے یہ رہتے ہیں بائک وغیرہ میں کچھ خرابی وغیرہ بھی ہو جاتی ہے تو اس کو ٹھیک وغیرہ بہت جلد کروا لیتا ہوں کوئی طرح کا دقت نہیں ہے